ٹیکنالوجی ایک بہت ہی اہم چیز ہے ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے جس کی وجہ سے آج انسانوں کی زندگی آسان ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں پہلے آسانی سے ٹیکنالوجی نہیں ہو پاتی تھی آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی پنکھے فریج لائٹ جس کی وجہ سے موبائل ہے جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں کہیں بھی یہ ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے انسان گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر پاتا ہے یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے اور بڑے بڑے ملکوں کی طرح ہندوستان بھی ٹیکنالوجی کے دور میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں کی سرکار بھی ٹیکنالوجی کی طرف دھیان دے رہی ہے اور پہلے کے مقابلے میں ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ ترقی کر رہی ہے جس کی وجہ سے انسان ہر طرح کی ہر طرح کے کام کو آسانی سے طے کر پاتا ہے آسانی سے کر پاتا ہے ٹیکنالوجی کی ہی دین ہے جس کی وجہ سے کمپیوٹر ٹی وی اور بہت ساری الیکٹرانک مشین ہم لوگوں تک آسانی سے پہنچ پائی ہے اور سارے کام کو آسانی سے ہم سب کر پاتے ہیں